ہم وبھن موسموں کا آنند وبھن طریقوں سے لیتے ہیں جیسے گرمیوں کے موسم میں ہم اپنے گھر میں گرمیوں کی چھٹی میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں یا ہم اپنے دادا نانا کے گھر پہ گھومنے جاتے ہیں وہاں ہم کھیتوں میں گھومتے ہیں وہاں ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں یہاں باغیچوں میں جاتے ہیں اس کے بعد پھل پھول توڑ کے کھاتے ہیں پھل پھول توڑتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں جھولے لگاتے ہیں اور ساتھ میں سارا پریوار بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور یہاں یہیں میں بات کی جائے اگر ٹھنڈ کی تو ٹھنڈ میں ہم دوپہر میں دھوپ میں بیٹھتے ہیں اور شام کے ٹائم ہم آگ لگاتے ہیں اور اگر برسات کی بات کی جائے تو برسات میں بارش کے ٹائم میں پکوڑے کھانے کا تو الگ ہی مزہ ہے شام میں اکثر ہماری ممی پکوڑا بناتی ہے اور ہم ساری فیملی پکوڑا کے ساتھ ساتھ ایک مووی دیکھتے ہیں اور ہم بہت مزے کرتے ہیں بارش کا موسم تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے